हँ अहाँ केँ बाजैत छियै हमरा तऽ मिस्त्रीके बजेने रहियै अच्छा तऽ बात एहन छै ने जे हमरा एकटा घर बनेबाक यऽ ठीक छै दुमंजिल रहतै हँ आ की कहैत छै नओ सए स्क्वायर फ़ीट छै ठीक छै ने अहाँ कतेक दिनमे तैआर कैकऽ दै सकैत छियै तीन महिना तऽ बेसी यऽ अच्छा तऽ अहाँकेँ की हिसाब किताब यऽ अहाँकेँ रेट की चलैया बेसी लागतै

अच्छा हँ हँ तऽ चारि सए टका तऽ चलैत छै जेकि एक दिन गेलियै दू दिन गेलियै आ फेर छोड़ि देलियै एक दू दिनवला देहारीवला लै छै चारि सए टका जहन दू महिना लगातार करतै लोक ओहिमे तऽ किछु कम होइत छै ने हँ ठीके बला भेल हँ से तऽ अहीँ बतेबै ने कतेक लागत लेबर चार्ज ई जे छै डेढ़ लाख अहाँकेँ दू महिनामे जे भेल जे बेसी नहि भेलै हँ हँ एहिमे कतेक मिस्त्री कतेक लेबर लागत तऽ ओ डेढ़ लाख बेसी यऽ ओकरा कम करियौ

अच्छा तऽ अहाँ भेंट कहिआ दै छी सहए आँय हमर गाँवेमे आबि रहल छी तारास्थानमे हँ ठीक यऽ ठीक यऽ ओके रोडमैप बनि जायत तेकर बाद गपसप हेतै

अच्छा अच्छा ठीक अछि ठीक अछि